हमारे राजस्थान ऐसे कई असुर होते है और नृत्य का विशेष महत्व है शादी विवाह में भी नृत्य का विशेष महत्व रहता है मुख्य रूप से महिलाएँ लहंगा चोली पहनती हैं और हमारे जोधपुर में तो राजपूती पोशाकें पहनी जाती है जिस में राजस्थानी नृत्य बहुत ही बढ़िया लगता है महिलाओं में तो पारंपरिक तो हमारे राजपूती पोशाक हैं और लहंगा चोली ही है और हमारे यहाँ का घूमर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध नृत्य है जो महिलाएँ पोशाक पहन के करती हैं और राजस्थान में इसको काफ़ी उसकी मान्यता भी है घूमर नृत्य की